مہاتما گاندھی جواہر لال نہرو راجیو گاندھی بی پی سنگھ منموہن سنگھ اور اولی روانی نیتیس کمار لالو پرساد پپو جادب اور کیا کہتے ہیں